जय झूलेलाल जॾहिं खां जी ऐस टी चालू थियो आहे तॾहिं खां इहे सभु सहूलियतूं थी वियूं आहिनि मैट्रो चालू थी वई आहे डिजिटल मोबाइल्स थी विया आहिनि ऐं फ्लाइवुड बिल्डिंगू ठही वियूं आहिनि ऐं सहूलियतूं थी वियूं आहिनि जॾहिं माण्हुनि खे पेसा पे करणा हूंदा आहिनि इंटरनैट बैंकिंग डिजिटल भुगतान मोबाइल नंबरे ऑनलाउन ऑनलाइन थी थो वञे इहे सहूलियतूं थी वियूं आहिनि जय झूलेलाल